اپنے گھر کے آس پاس کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے ہمیں اقدامات اٹھاتے ہیں اور آج کل کی جب میں بات کروں آج کل تو سرکار کے طرف سے بھی صفائی کو لے کر بہت کنسرن ہیں اور وہ لوگ ہر گلی کوچے میں ڈسٹ بن رکھتے ہیں اور ڈسٹ بن بھی دو طریقے کے رکھتے ہیں ایک میں سوکھا کوڑا رکھنے کے لیے اور ایک میں گیلا کوڑا رکھنے کے لیے تو یہ تو پہلا نمبر ہوا اور جو میں اپنے اپنے گاؤں کے آس پاس صفائی ستھرائی رکھنے کے لیے جو میں اقدامات اٹھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں ہر کچھ ہفتوں میں ایک صفائی ابھیان کا مہم چلاتا ہوں اور لوگوں کو اویئر کرتا ہوں کہ صفائی ستھرا صفائی ستھرائی کے ساتھ رہنے میں بہت فائدہ ہے اس سے ہم بیماری سے محفوظ رہیں گے اور طرح کی وبا سے محفوظ رہیں گے اور میں اپنے پرسنلی گھر میں بھی کوڑا ڈسٹ بن رکھتا ہوں اور اس ڈسٹ بن میں جب کوڑا بھر جائے تو میں اس ڈسٹ بن کے کوڑے کو بڑے کوڑے دان میں ڈال کر آتا ہوں اس طرح میں صفائی کے اقدامات کو اپنے آس پاس کے گاؤں میں اٹھاتا ہوں